ہیلو السّلام علیکم آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی ہم نے آپ کو آڈر دیا تھا کھانے کا دو کلو بریانی کا اور ایک کلو چکن کا اور دس روٹی کا تو ہمیں اپنے کھانے میں کچھ اور بڑھوانا تھا ہمیں ایک شاہی پنیر کروانا تھا اور ایک پالک پنیر کروانا تھا اور دس روٹیوں کی جگہ میں بیس روٹی کروانی تھی وہ پہلے اندازہ نہیں ہو پایا تھا تو غلط ہو گیا معذرت آپ ہمارا کھانے میں اضافہ کر دیں اور ایک کولڈ ڈرنک کی باٹل اور ایک پیزہ بڑھا دیجیے گا اور روٹی برائے کرم گرم بھیجیے گا اور بریانی میں بھی لیگ پیس بھیجیے گا اور چکن میں بھی لیگ پیس ہی بھیجیے گا اور جلدی سے جلدی ہمارا آڈر پلیز بھجوا دیجیے اور اور کولڈ ڈرنک ٹھنڈی بھیجیے گا اور شاہی پنیر اور ٹکہ بھی بھیج دیجیے گا ٹھیک